گذشتہ برسوں حیدرآباد ضلع میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں جیسے کہ ہمیں پہلے آٹو لینا رہتا تو ہم باہر جاکر لیتے تھے مگر لیکن اب ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے ہم آن لائن بھی آٹو بک کر سک رہے ہیں بلکہ یہی نہیں بہت سارے چیزیں ہم آن لائن کر رہے ہیں کئی سارے بزنس آ رہے ہیں آئی ٹی آ رہا ہے روڈ ڈویلپمنٹ ہو رہا ہے کئی سارے ڈویلپمنٹ پڑ رہے ہیں جیسے کہ کئی کئی جگہ پانی کی پرابلم ہو رہی تھی مگر وہ نہیں ہے اب ڈویلپمنٹ ہو چکا ہے اور ہمیں کئی سروسس کی ضرورت ہے جیسے کہ ہمیں آٹو بک کرنا ہے پہلے تو آٹو نہیں بک ہوتا تھا ہمیں جا کر لینا پڑتا تھا لیکن اب آٹو بک ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی سروس مل رہی ہیں اور ہمیں بیوٹی پالر میں اگر فیشیل کرا لینا ہے کچھ ہمیں سجنا ہے سنگار کر لینا ہے تو ہم اس کی سروس بھی آن لائن گھر گھر بیٹھے منگا سکتے آن لائن کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم آن لائن کریں گے تو گھر پر آ کے ہمیں فیشیل وغیرہ کریں گے اور کئی سارے روڈ ڈویلپمنٹ ہو رہے ہیں پہلے روڈ بہت خراب ہوتے تھے مگر اب نہیں اچھے صاف ہو رہے ہیں انفراسٹرکچر ہو رہا ہے تمام بہت سارے تبدیل تبدیلی آ چکی ہے